हैलो शर मैं अजय शुक्ला बात कर रहा हूँ सर

मैंने सर आपको न रोटी दाल सब्जी का आर्डर किया था हाँ उस में सर डिलीवर होने में कितना समय लगेगा सर अरे सर मुझे न बड़ा इंतजार है आपका आप अपने एप या वेबसाइट से देख कर बता सकते हैं सर कितना समय लगेगा